भारत में सबसे लोकप्रिय खेल ऐसे तो बहुत सारे खेल खेले जाते हैं हमारे भारत देश में लेकिन सबसे प्रिय खेलों में क्रिकेट है हॉकी है बैडमिन्टन है कुश्ती है ऐसे बहुत सारे खेल हैं एथलीटों में भी बहुत सारे तीरंदाजी हैं रनिंग है तैराकी हैं ऐसे बहुत सारे खेल हैं लेकिन जो हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध एथलीट खिलाड़ी जैसे मिल्खा सिंह है वह मिल्खा सिंह वह खिलाड़ी है जिसने अपना अपने माँ बाप का और अपना देश का नाम रौशन किया है और मिल्खा सिंह रनिंग एथलीट से आते हैं और उन्होने अपने देश के लिए बहुत से स्वर्ण पदक कांस्य पदक और रजत पदक तीनों प्रकार के मेडल भारत को दिए हैं और मिल्खा सिंह एक ऐसा नाम है जो पूरे वल्ड में फेमस है वह वह सौ मीटर की हो या सोलह सौ मीटर की हो या पाँच किलोमीटर की हो वह सारी रनिंगों को बहुत अच्छी तरह से हेंडल करता है और मिल्खा सिंह अपने आप में एक ही प्रतिभाशाली है जो उसको सारा वल्ड जानता है और वह बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है वैसे तो हमारे देश में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सभी लोग पसंद करते हैं जैसे क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर को वैसे तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है इसलिए सभी लोग सचिन तेंदुलकर को अपना भगवान मानते हैं और इसके अलावा जैसे महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको सभी के लिए चहेते हैं इसलिए और हमारे देश में बहुत से ऐसे खेल खेले जाते हैं जिससे सभी का मनोरंजन होता है और सभी को अच्छा लगता है इसलिए सभी को यह समझना होगा कि जब ओलंपुक खेल होते हैं तो सभी का ध्यान पूरे देश का ध्यान ओलम्पिक खेलों पर ही होता है के कोई खिलाड़ी कितने स्वर्ण कितने रजक कितने मतलब रजत मेडल प्राप्त करता है ऐसे ही कुश्ती में भी हमारा देश का नाम कहीं विदेशों तक भी पहुँच चुका है